अगर जीवन में कला की बात की जाए तो कला के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है कला हमारी एक ज़िंदगी का आधार है या यूँ कहें कि कला हमारी दुनिया को समझने में मदद करती है कला से हमारे अंदर बहुत सारे सुधार आते हैं हमारी जीवन में बहुत सारे सुधार आते हैं अगर हमें पैंटिन करना पसंद है तो अगर हम की हमारा मूड अगर अच्छा नहीं है अगर हम पैंटिन करें तो वह हमें बहुत अच्छा महसूस कराती है हमारे मूड को बहुत अच्छा बना देती है इसके अलावा कला दिमाग के विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि पैंटिन करके हमारे दिमाग में नए नए विचार आते हैं नई नई भावनाएँ आती हैं अगर आप पैंटिन करते हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि हमको पैंटिन में क्या बनाना है क्या व्यक्त करना है तो हमारे दिमाग में उसी वक्त कोई न कोई ऐसा विचार आ जात है कोई न कोई ऐसा ख़्याल आ जाता है जो हम पैंटिन में डाल सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं उस पैंटिन के बारे में तो दिमाग के मामले में कला को क्षेत्र बहुत ही अच्छा है और बात की जाए कि समाज के लोगों को कैसे बेहतर बना रही है पैंटिन तो जो समाज के लोग हैं उनको योग्यता दिला रही है पैंग पैंटिन तो मुझे लगता है कि है कि समाज के जो व्यक्ति हैं उनको योग्यता भावनात्मक विकास के लिए पैंटिन बहुत ही ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है जो कला है लोगों के अंदर जागरूकता का काम कर रही है लोगों को जागरूक कर रही है आज के समय आज के समय को लेकर पुराने समय लेकर उनके अंदर जागरूकता दे रही है कला कई प्रकार से लोगों को खुशी दे सकती है चाहे वह यश प्राप्ति की हो यश प्राप्ति की ऐसे कि अगर आपने कोई पैंटिन बनाई है और वह लोगों को बहुत पसंद आई है और लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं उस कला की तो आपको उससे यश प्राप्त होगा उससे आपको खुशी मिलेगी वहीं कहीं बड़े स्थलों पर आपकी पैंटिन की बोली लगती है आपकी पैंटिन आप बेचते हो तो अच्छी खासी धनराशि पर वह बिक जाती है तो आपको उससे धन प्राप्ति होती है एक शांति की प्राप्ति होती है अगर आप कहीं परेशान हो और आपका सिर्फ़ काम कला करना है तो आप कला करके मन में एक सुकून प्राप्त कर सकते हो एक शांति मिल सकती है समाज को बिलकुल सही राह दिखाता है कला कला समाज को सुधारने में काफ़ी मदद करता है आज अगर मैं यूँ कहूँ कि कला को आज बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जा सकता है क्योंकि कला के ज़रिए हम हमारी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दे सकते हैं कला हमारे पुराने रीति रिवाज़ को पुराने इतिहास को गवाह करता है और जो हमारा पुराना इतिहास है जो कि काफ़ी पीछे छूट चुका है कला के माध्यम से हम उसको बिलकुल सुरक्षित कर सकते हैं लोगों की राय बदल सकते हैं जो मनुष्य के जीवन कला एक बहुत ही गहरे रंग की तरह है मतलब उस कला के गहरे रंग के अलावा मनुष्य का जीवन बिलकुल अधूरा सा है बिलकुल ब्लैक एंड व्हाइट सा है तो कला के माध्यम से लोगों के विचारों को बदल सकते हैं मानव समाज में बहुत सारे सुधार कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों ने कला करनी चाहिए और कला के प्रति जागरूक होना चाहिए कला एक ऐसी चीज़ जो हमारी समाज में काफ़ी सुधार कर सकती है पुराने रीति रिवाज़ में बदलाव कर सकती है पुरानी संस्कृति को बढ़ावा दे सकती है लोग पुरानी संस्कृति देख कर पुराने जो चल रहा था उसको अपनाएँगे पुराने चीज़ें भूलेंगे नहीं पुराने इतिहास नहीं भूलेंगे तो मुझे लगता है कि कला हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है